जीवनमे हमरे हमरा सबसँ बड़ा सबक मिलल छै कि ककरो पर भरोसा करना आइकाल्हिके युग एहन छेै कि मतलब अपनाआप पर छोड़िके आदमीके ककरो पर भरोसा नहि करना चाही कि इन्सानके नीअत या फिर किछु भी हो तऽ ओकरापर भरोसा नहि करना चाही कि हँ हमराले ई बहुत अच्छा छेै ई बहुत निक कए सकैत छै हमरा खातिर एहन केओ इन्सान नहि बनल छैकि अहाँकेँ अपनेआपके छोड़िके अहाँकेँ बारेमे केओ बढ़िआँ सोचए चाहे कोइभी हो अपना स्वार्थके लिए ही अहाँकेँ

अहाँ ओकरपर भरोसा कए रहल छिए या फिर केओ अहाँपर भरोसा कए रहलछै तऽ केवल स्वार्थके लिए आओर कोइ जरूरत नहि छै ककरो अहाँ कहै छिऐ किछु करैत छिए ओकरासँ ककरो केओ मतलब नहि इएह लएके इस चीजसे हमरा सबसँ बड़ा सीख मिलल छै कि हँ जल्दी ककरो पर भरोसा नहि करना चाही एक दुनियामे सबसँ अनोखा माँ बाप होइछेै कि जेकरा पर कोइभी बच्चा आँख बन्द कएके भरोसा कए सकैत छै आओर माँ बाप ही छै जेकि निःस्वार्थ भावनासँ अपना बच्चाकेँ प्रति सजग रहैत छै कि हँ हमरा अपना बच्चाकेँ लिए ई करना छै ओ करना छै आओर दूसरा कोइ नहि छै जेकरासँ मतलब अहाँ भरोसा कए सकैत छिए इएह लएके इस चीजसे हमरा सबसँ बड़ा सबसँ सबसँ महत्वपूर्ण इएह चीज छिए कि मतलब ककरो पर हमरा जल्दी भरोसा नहि करना चाही आओर एकरासँ हम बहुत प्रभावित भेल छिऐ कि आदमी एकबार ठोकर खाएसँ सुधरै छै